हेलौ औ है ना हमदोंलै औ ओइद गामिआव दै रानलाबायदों नालाय बेखौनो नै ना बालाबाथिआ ओमफ्राय मावआ नास्राय निस्ला नास्राय गोरि फिथिख्रि ओमफ्राय बामि खुसिया मा ना नांगौ गासिबो बेखौनो एसे एसे हमगासिनो हो मोनो मोनो हाब बयबो होंगो दोंगो होसो गारदों फै फै फै जाफै मा मा ना जानो मोजां मोनो नोंलाय औ मोनो मोनो नोंसिनिथिं नोंसिनिथिंलाय मा मा ना मोनो नाथुर मोना नाथुर नाखौ मोनगोन्ना मोना औ ए जोंनिथिं गासिबो नायानो दंजोबो खांख्रायबो दङ साम' दङ औ ओरै मावआ दांग्रा औ ना बेंसि मावआ दांग्रा मावआ फिसाखौ जानो मोजां मोनोना मोना

औ नोंसिनिथिंजाय ना फिथिख्रि गुवार गुवार मोनगोना मोना ना बेरेंगाफोरखौ

आदसा आदसा दे होम्बा गाबोन फैबानो जाबाय ना जानोबा मा मा नाखौ जानो मोजां मोनो खोन्थाहरग्रोदो